एक महान नृत्यक बनने के लिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कहानियों की व्याख्या कैसे की जाए और उन्हें अपने शरीर की गतिविधियों के माध्यम से भावनाओं के साथ कैसे व्यक्त किया जाए जबकि पेशेवर नृत्यक मंच पर ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे वे स्वाभाविक रूप से अपनी क्षमताओं क्षमताओं के कारण आए हैं तथ्य यह है कि वे सहज चाले जन्मजात प्रतिभा से कही अधिक का परिणाम है सभी अच्छे नृत्यकों में अनुशासन होता है वास्तव में अनुशासन उन शीर्ष कारकों में से एक है जो जो यह निर्धारित कर सकता है कि आप एक अद्भुत नृत्यक बन बनेंगे या नहीं शुरुआत करने वाले बहुत से लोग वास्तव में अच्छे नृत्यक होते हैं उनमें ऊर्जा होती है प्रतिभा होती है वे जानते हैं कि मजा कैसे करना है लेकिन वे अपने सपनों को जारी नहीं रख पाते क्योंकि उनमें अनुशासन नहीं है आप किसी उम्र के अच्छे डांसर आप किसी भी उम्र में एक अच्छे डांसर बन सकते हैं अगर आप इस्मार्ट और खूब ट्रेनिंग करते हैं यह आसान लगता है बस सप्ताह में चार बार नृत्य कक्षाओं में जाएँ कुछ स्ट्रेचिंग और पीले जुड़े आपको आमतौर पर पेशेवर नृत्य या संगीत थिएटर या डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी इन्हें पूरा करने में दो से तीन साल लगते हैं और इन्हें नृत्य विद्यालयों प्रदर्शन कला विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किया जाता है यदि आप ऑडिसन में पर्याप्त प्रतिभा दिखाते हैं तो शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं हो सकती